धार्मिक सभु माण्हू गॾु थियण सां असांजो धार्मिक त्योहार सुठो वेंदो आहे जीअं सभिनी खां वधीक नवरात्री आहे नवरात्री में चवंदो वठी हिकु हंधु वेही सभु त्योहार सभु तरह जा माण्हू मल्हाईंदा आहिनि इअं न सिर्फ़ु हिकु तरीक़े जा माण्हू मल्हाईंदा आहिनि हर हिकु तरीक़े जा माण्हू ईंदा आहिनि हुन में हिंदू मुस्लिम गुजराती सिंधी मराठी सभु ॼणा असां नवरात्री मल्हाईंदा आहियूं सभिनिनि खे नवरात्री मल्हाइणु जो शौक़ु हूंदो आहे छाकाणि त सभिनी खां वॾो त्योहार इहो हलंदो आहे नव ॾींहं ऐं हुन में हर हिक ॼणो अलॻि अलॻि तरीक़े सां त्योहार थींदो आहे ऐं ॾाढो सुठा सुठा त्योहार थींदा आहिनि माण्हू जेके असांखे ॾाढो वणंदो आहे नव ॾींहंनि जो एॾो वॾो त्योहार ऐं हिनखां पोइ रोज़ु अलॻि अलॻि तरीक़े सां त्योहार थियणो हिकु ख़ुशीअ जो माहौलु हूंदो आहे शाम थींदे हर को तयार थींदो आहे कि मूंखे नवरात्री में वञिणो आहे हुन में ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे हर को ॾाढो ख़ुशीअ सां उहो त्योहार मल्हाईंदो आहे ऐं हुनजो सुठी तरह लुत्फ़ु उठ वठंदो आहे यानि हुन में शामिलु थींदो आहे उहो असांखे शामिलु थियणो खपे ऐं हर हिकु त्योहार असांखे सुठी तरह मल्हणो खपे पर सभिनिनि खां वधीक असां सभु माण्हू मिली करे नवरात्री मल्हाईंदा आहियूं हुन में हर हिकु धर्म जो माण्हू ईंदो आहे ऐं हुन में नचंदो टुपंदो आहे ऐं उहो राति राति ताईं हलंदो आहे पोइ सुबुह ताईं बि माण्हू कॾहिं कॾहिं हलाईंदा आहिनि जीअं वॾी अलॻि अलॻि शहरनि में अलॻि अलॻि टाइम ते हुनजो फ़िक्स कयो वेंदो आहे ऐं सभिनी खां सुठो छोकिरियुनि जो जवाननि जो इहो ई हूंदो आहे छाकाणि त हुननि खे नचण टुपण ऐं अलॻि अलॻि तरीक़े जा ख़ासि ख़ासि क़िस्म जा कपिड़ा पाएण वणंदा आहिनि ऐं उहे हुन में ही हूंदो आहे त इहो जवाननि खे ॾाढो ई वणंदो आहे ऐं हू गुजरातियुनि जो ॾाढो ही मोस्ट फ़ेस्टीवल हिकु त्योहार आहे ऐं हिन त्योहार में सभु धर्म जा माण्हू गॾु थी करे नव ॾींहं सभु कुझु भुलिजी करे इहो गॾिजो त्योहार मल्हाईंदा आहिनि ऐं ख़ुशीअ सां हलंदा आहिनि इहो त्योहार ॾाढो सुठी तरह मल्हायो वेंदो आहे